हमर एहिठमा माछ मारयके सफल यात्रा जे सभ आदमी मिलजुलिकऽ माछ मारयलऽ जैत छी केओ बंसी केओ जाल लएकऽ माछ मारैत छी माछ मारैत घड़ी जे माछ नहि मारल जाइ छै ओकर खातिर हमसभ गीत गाबैत छी जे माछ मारू बढ़िआँ फँसत एहिबेर बेसी फँसत एकबेर कोशिश फेर करिऔ माछ तऽ मरि जाइत छै तकर बाद ओकरा फेर घर आनैत छी घर आनैत छियै तऽ माछकऽ बढ़िआँसँ बढ़िआँसँ साफ करैत छियै ओकर बाद माछ मसाला पीसैत छियै मसाला पीसलाके बाद फेर माछकऽ नमक हल्दी दएकऽ बढ़िआँसँ सानैत छी सानलाक बाद माछकऽ बढ़िआँसँ फेर लोहिआमऽ तेल दएकऽ माछ दएकऽ बढ़िआँसँ फेर फ्राइ करैत छी फेर माछकऽ निकालैत छियै फेर मसालामऽ लहसुन पियाज धनिआ बुकनीसभ बढ़िआँसँ दैत छियै फेर ओकरा भुजैत छियै भुजलाके बाद फेर हमसभ तोड़ी पीसकऽ माछमऽ दैत छियै फेर रस दैत छियै रस देलाके बाद माछ दैत छियै ओकर बाद माछ कनी बरकै छै तऽ बढ़िआँसँ उतारैत छियै फेर सभ गोटऽ माछ बनबैत छियै बढ़िआँसँ खाय छियै